अॼु मुंहिंजे घर में महिमान अचिणा आहिनि ऐं मूं वटि वधीक समय बि न आहे की भाॼी केतिरियूं ठाहियां ऐं मूंखे एतिरी कुझु वधीक रोटी ठाहिण बि न ईंदी आहे मूं वटि रुॻो कलाकु हुओ जंहिं में मूंखे कलाक जे अंदरि अंदरि अॼु रोटी ठाहिणी आहे हाणे घर में ॾिठमि ते वाङण ऐं आलू पिया हुआ मां झटि झटि करी गैस ॿारियो ऐं हिकिड़े पासे फटाफटि तेलु जीरो ऐं टमाटा विझी वाङणु आलू कटी विधा ऐं झटि सां करे हिकिड़ी भाॼी ठाहे वरिती हाणे महिमान आयल आहिनि त वधीक भाॼी खपंदी हूंदी त ॿी भाॼी मां सोचियमि ठाहे थी वठां ऐं चांवर बि ठाहे वठंदमि पासे वारे वटि वयमि झटि सां पनीर वरितो ऐं मां मलाई पनीर मिलाई करे उन्हनि जे लाइ पनीर जी भाॼी बि ठाहे वरिती अञा मूं वटि पंद्रहं मिन्ट हुआ हाणे मां सोचियमि हीअं थी करां थोरा सां चावर जीरा राईस में करी करे ठाहे थी वठां मां फटाफटि करी जीरो विझी करे उन्हनि जे लाइ लंबा चांवर बि ठाहिया ऐं कलाक जे अंदरि अंदरि मां अटो ॻोए करे फुल्का पचाई पइजे महिमानन जे लाइ कलाक में रोटी ठाहे वरिती